السّلام علیکم سر جی سر خیریت سے ہیں جی جی پہلے کنفرمیشن کر لیتے ہیں سر سر آپ ابو نصر صاحب بول رہے ہیں زہرا ریسٹورینٹ سے سر ہمیں آپ کے آپ کا ریسٹورینٹ کافی اچھا لگا تو وہاں سے ہم کچھ آڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ صحیح ٹائم ہے آڈر کے لیے جی سر تو پہلے آپ سر لوکیشن بتا دیجیے کہ آپ کا یہ کس جگہ پڑے گا جی سر ہمیں اِدھر زید پور میں ہمیں ڈلیور کروانا ہے جی جی تو آڈر لِکھ لیجیے سر بتا رہے ہیں ہم آپ کو جی ایک پراٹھا آڈر کرنا ہے اُس کے ساتھ ایک آملیٹ اور جی اور مٹن کی بریانی مجھے چاہیے تو کیا یہ تینوں سارے ابھی آپ کے پاس ہیں جی جی یہ ہمیں اب آج تو رات ہو چکی ہے سر تو ہمیں اب یہ کل چاہیے دوپہر میں تو کیا مِل سکتا ہے ہمیں جی تو قیمت بتا دیجیے سر اِس کی قیمت کیا ہوگی جی ٹھیک ہے شُکریہ سر تو آپ کل بارہ بجے تک مطلب میرے ایڈریس پر پہنچا دیجیے گا سر جی جی ٹھیک ہے سرالسّلام علیکم وعلیکم